ہندوستان میں بہت سی شادیاں ہوتی ہیں جس میں کئی لوگ کئی طرح کے تحفے پیش کرتے ہیں جیسے کہ آج کل بہت عام خاص ہو گئے چولہے کے آئٹمس اور بہت سے لوگ جو ہے ڈائریکٹ پیسے دے دے رہے ہیں لفافے میں رکھ کے کیونکہ آگے والے کو کس طرح کا تحفہ پسند آتا ہے یہ لوگ کو معلوم نہیں رہتا تو اسی حساب سے چلو بھائی پیسے دے دیے تو بہتر ہے وہ لوگ اپنے حساب سے جو لینا ہے لے سکتے جہاں استعمال کرنا ہے کر سکتے تو ایسا ایسا بھی ایک تحفہ چل رہا ہے اور آج کل تو کئی لوگ آن لائن پیمنٹ چل رہا ہے تو اس حساب سے کچھ لوگ اسکینر رکھ کے دے رہے ہیں آپ جتنا چاہیں اتنا اس پہ آن لائن پیمنٹ کر دو وہ لوگ اپنے حساب سے دیکھ لیں گے وہ بھی ایک طرح کا تحفے کا سسٹم چل رہا ہے آج کل ہندوستان میں